प्रधानमंत्री पोषण स्कीम एह् ही कि स्कूलें च मिड डे मील बनना चाहिदा बच्चें गी मिड डे मील थ्होना चाहिदा होर ते जेह्ड़ा कि प्रधानमंत्री दियां होर बी स्कीमां आइयां ते जेह्ड़े किसान हे उनेंगी दो दो ज्हार रपेआ फ्री देआ दा मोदी ते होर पीएम मोदी दियां बड़ियां स्कीमां जियां तिन सौ स्हत्तर लागू होआ हटाया गेआ

ते उनें बाद च होर केह्ड़ियां स्कीमां हियां बड़ियां हारियां स्कीमां हियां पीएम मोदी दियां केईं ते मिगी चेता बी निं आवां दियां अ जियां हून मोदी आक्खा दा कि की दोबारा वोट मिगी देओ ते मिगी प्रधानमंत्री बनाओ ते एह्बी ओह्दी इक्क स्कीम समझी लैओ

सारे इयै गल्ल सोचदे कि प्रधानमंत्री मोदी गै रवै कोई होर निं बने मोदी लोकें गितै बहुत किश करा दा कुड़ियें लोन देआ देआ दा लेई पैसे ते इक्क मोदी दी स्कीम ही फ्री राशन देने दी ते मोदी फ्री राशन देआ दा